अलग अलग भाषामे या अलग अलग स्वर शैलीमे गाना गाबैके इएहे फायदा है कि अगर हम अलग अलग भाषा स्वर शैलीके उपयोग करबै तऽ हम हमरे जगहके लोक नहि हमरासँ जे दूरके लोक है जैसे कि तामिनाडुके लोक है गुजरातके लोक है मुम्बइके लोक है इहो सभ हमरा हमनि सभके भाषाके समझि पाइते हमनि सभके गानाके वेल्यु समझतै कि ओकर कहैके मकसद है उ समझि पायते जैसे कि अगर बिहारेमे देखि लेल जाइ तऽ बिहारेमे बहुत तरहके हर जिलाके भाषा अलग होइ छै सीतामढ़ी जिलाके अलग है सीतामढ़ीके जिलाके अलग है मधुबनीके अलग है मोतिहारिके अलग है भागलपुरके लोक अलगे भाषाके प्रयोग करै छै तऽ एहि लेल हम कहै चाहे छी कि अगर अहाँ सभ तरहके स्वर शैलीके उपयोग कयल जाइ हर तरहके गानाके आदमी अगर शैलीके विकास करि ली तऽ ओकर भा ओकर गाना कि हौते कि सभ जगह प्रसिद्ध हौते अक्सर हम देखै छियै कि इंगलिश जे लैंग्वेज है अगर कोइ आदमी इङ्गलिश गाना है तऽ बिहारके लोक या फिर जेकरा इङ्गलिश नहि आबै छै उ सभ नहि समझि पबै छै ओहि गानाके कि मकसद है एहिके लेल अच्छा अच्छा इङ्गलिश गाना भी या फिर अच्छा अच्छा पञ्जाबी गाना भी ई आदमीमे नहि पहुँच पबै छै तऽ आदमी ओकरा ओकरा समझि भी नहि पबै छै एहि लेल अलग अलग भाषामे अलग अलग स्वर शैलीमे गाना गाबैके उपयोग करैसँ कि हौते कि पञ्जाबके लोक रहै या फिर गुजरातके लोक रहै असमके लोक रहै सभ आदमी भाषाके समझि पायते आओर एहिसँ गानाके विकासके ने सभसँ अच्छा तरीका इएह है कि आदमीके हर भाषाके जानकारी होइके चाही जैसे कि देखै छियै कि असमके लोकके असमी भाषा अबै छै लेकिन बिहारी नहि अबै छै या फिर बङ्गाली नहि अबै छै एहि लेल अगर हर तरहके भाषाके प्रयोग करतै आदमी तऽ ओकर जादा गानाके वेल्यु बढ़तै